हमे कानूनी अधिकारियों जैसे वकील पुलिस पंचायत या तहसील के कार्यालय के लोगों की वजह से बहुत सारे सम परेशानियों का सामना करना पड़ा है वैसे अगर हम उनकी ज पास जाते हैं अगर अपने तहसील में जाते हैं किसी ज़मीन को काम को लेकर के तो वहाँ पर हैं जो अधिकारी वह सुनते ही नहीं है बिल्कुल जैसे कि अगर वह अपने वे ही व्यस्त हैं अपने चीज़ों को लेकर ही व्यस्त है अगर हम उनसे कोई बात करते हैं कोई कुछ बोलते हैं तो उनको मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उनको अगर हाँ फरक तब पड़ता है जब उनको किसी माध्यम से किसी दलाल के माध्यम से हमको वो पैसा दिलवाएँ कि तरीके से वो जितना पैसा मांग रहे हैं उनको दें तब उनको फरक पड़ता है कि हाँ तभी हमारा वह काम करते हैं नहीं तो वो सुनते भी नहीं है और हम बातों को टाल देते हैं आज आओ कल आओ परसों आओ इसी तरीके से बातों को टालते हैं अगर हम वकील की बात करें तो वकील जो है अगर हम कोट में जा रहे हैं कोई मेरा मुकदमा चल रहा है तो कोट में जाने के बाद वह पहले तो पैसे मांगते है कितना पैसा दो फिर आपका होगा फिर उसके बाद वो दस दिन दौड़ाते हैं कि आज आओ कल आओ आज जज नहीं बैठे कल छुट्टी है परसों ये है इस तरीके से वो भी दौड़ाते रहते हैं और पैसा लेते रहते हैं और पंचायत पुलिस की पुलिस की बात करें तो पुलिस में अगर थाने पर हम जाते हैं अपने किसी भी झगड़े के या किसी भी शिकायत को लेकर के तो पुलिस तो सबसे पहले हमारी बात सुनती नहीं है पुलिस हम से ही उल्टा क्वेशन करती है ऐसा क्यों हुआ कब हुआ क्या हुआ और फिर उसके बाद अगर सुनते हैं तो एफ आई आर नहीं लिखते है एफ आई आर लिखने के लिए भी उनको पैसे देने पड़ते हैं कि हाँ हम इतना पैसे देंगे किस को आदत डलवाएंगे तो यह तब दब दबाब पड़ता है तो एफ आई आर लिखते हैं नहीं तो मतलब बहुत सारी प्रताड़नाओं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को जो जितने भी उच्च वर्ग के हैं बाहुबली टाइप लोग हैं उनकी सारी चीज़ों को मान लिया जाता है जो निम्न वर्ग के हैं उनको उनकी बातों को सुना ही नहीं जाता उनको बस प्रताड़ित किया जाता है तो सारी समस्याएँ हैं जो लोगों को झेलनी पड़ती है और भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार का सामना हमने किया ही है कई ऐसे मामलों में हमको ने पैसा देना ही पड़ा है जब पैसा देते यहीं तब जा कर वो काम करने के लिए तैयार होते हैं नहीं तो फिर अभी हाल ही में एक खेत का मैटर था तो वहाँ पर मेरा खेत था दूसरा कोई कब्ज़ा कर रहा था फिर भी मैं बार बार तहसील जा रहा था लेखपालकों से बात कर रहा था लेखपाल क्यों लेखपाल ने दूसरे पची से पैसा ले लिया था तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था फिर मुझसे भी पैसा मांग रहा था की इतना पैसा दो आपका काम करवा देंगे इतना पैसा दो आपका कारण काम करवा देंगे तो यह सारी समस्याएँ हमेशा देखने को मिलती रहती हैं और